फुडल्या पिळगेक इतिहासा बद्दल शिकोवप खूब गरजेचे आसा अशें म्हाका दिसता कारण इतिहास हो घडून गेल्ल्या गोश्टीं बद्दलचो आसता आनी जे गोश्टी घडून गेल्ले आसता ताच्या आधाराचेर फुडें कितें आपलें भविश्य आसता तें आपलें भविश्य ठरता तेन्ना जर आपणाक फाटलें कितें खबर आसा जाल्यारूच आपणाक फुडार कसो आहा किंवां आपूण कसो वचपाक जाय आपली लायन खंयची आसपाक जाय ती वेवस्थीत आपणाक मार्गदर्शन जाता आणी हेय जर मार्गदर्शन जाय जाल्यार इतिहास शिकप गरजेचें आसा कारण इतिहासान ज्यो घटना घडून गेल्या त्यो आता कश्यो थोड्यो निरउपयोगी आसा किंवां आता तेचो वापर करून घेवन आता कश्यो बदलूंक शकतात किंवां आता कशें बदलपाक जाय की ना आता आमी कशें वावूरपाक जाय आनी आमचो फुडार बरो विकसीत करपाक जाय हे जर आमकां पळोवक जाय जाल्यार इतिहास शिकप सारके गरजेचें आनी अशें इतिहास जर आमी समजा शिकतले जाल्यार तेतूंत आपली देशाची संस्कृती परंपरा ह्यो सुद्दा गोश्टी त्या इतिहासांतल्या माध्यमांतल्यान आमच्या समोर येता आनी आमच्या देशा बद्दल सांगतले जाल्यार म्हाराष्ट्रांतल्या हेच्या बद्दल शिवाजी महाराजा बद्दल किंवा संभाजी महाराजां बद्दल अशें जर आमी जर तेंच्यो भुरग्यांक जर काणयो सांगल्यो जाल्यार खुबश्या आमच्या देशाचें प्रतिमा संस्कृती हे जें कितें आसा तें टिकलें वयतलें कित्याक आमी जेन्ना तें भुरग्यांक सांगतले तेन्नाच भुरग्यांक ते इतिहास कळटलो आनी तेचे प्राय परिणाम कितें आसले तेन्ना कितें जाले तेन्ना आ अं ज्यो घटणा घडल्यो तेचो आमचेर इफेक्ट कसो जालो आनी आतां आमी फुडें जावचे नू जाल्यार आमी आता कशें वावरूंक जाय हे सगळी म्हायती कळटा म्हणजे इतिहास होच खरी एक प्रकारची आपली बुन्याद आसा आनी तेचेरूय आमकां फुडली मार्गदर्शन जाय ताका लागून इतिहास शिकप खूब गरजेचे आसा अशें म्हाका दिसता